म्हाका दिपिका पाडुकन हें खूब आवडटा तेजें जी एक्टींग आसता ती पळोवन खूब बरें दिसता आनी जे तें डांस करता पिच्चरांनी ते खूब कसलेय तरेचे डांस करता तें कशेय आसूं ते सोलो आसूं नाजाल्या ट्रॅडिशनल आसूं ताका कसलेय डांस दिले जाल्यार तें खूब बरें डांस करता ताजें कसलेंय पिच्चर टेट्रान लागलें जाल्या आमी मुद्दम पळोवपाक वता अशें जें तें किदें हॅर स्टायल करता ऑ कसलें ड्रॅसाप करता तें आमी खूब बारीकसाणेन पळयता तें चप्पला सुद्दां कसलीं घालता तीं पळयता जेन्ना ताचें लग्न जाल्लें रनविरा बरोबर तें सुद्दां आमी खुबशे ताजे लग्नाचे फोटोज परत परत पळयतालीं आनी तें ते लग्नाच्या ड्रॅसान खूब खूब बरें अशें दिसतालें की ताका पळोवं पळोवं कशें दिसतालें जी ताणी हॅर स्टायल ज्वॅलरी घातलेली कसले लेहेंगा घातलोलो ताजेर सुद्दां तें एक अशें अशें दिसतालें की तीं कपल्स खूब बरी दिसतालीं आनी आतां सुद्दां ताजीं कसलीं पिच्चरां आयलीं जाल्यार आमी मुद्दम पळोवपाक वतात अशें ताजें आतां कसलेंय एल्बम बी आयले जाल्यार ते सुद्दां आमी खूब अशें मन लावन पळयता आनी जे ते डांस आसता ते आमी अशेच घरा सुद्दां प्रॅक्टीस करतात किद्याक तें जें डांस करता तें खूब खूब खूब म्हटल्या खूब आवडटा